अगर हम हाल ही में कुछ वर्षों की बात करें तो जिस तेजी से उत्तर प्रदेश सरकार पर्यटन पर काम कर रही है एवं हमारे यहाँ जो भी पर्यटन क्षेत्र हैं उनका विकास हो रहा है जिसके वजह से ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक अब हमारे यहाँ घूमने आते हैं पहले बहुत ही कम मात्रा में हमारे यहाँ पर्यटक आते थे उनके घूमने लायक कोई भी जगह नहीं थी परंतु हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस प्रकार का पर्यटन स्थलों पर काम किया है उससे हमारे यहाँ पर्यटकों की आने की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है अब हमारे यहाँ दिन प्रतिदिन रोजाना पर्यटक आते रहते हैं बाहर इलाके से एवं दूर दराज जगह से ही या सारे पर्यटक आ करके हमारे यहाँ घूमना फिरना एवं करते रहते हैं जो हमारे यहाँ ज़्यादातर पर्यटक आते हैं एवं यहाँ घूमना फिरना करते हैं तो हमारे यहाँ की जो निवासी हैं वह छोटे मोटे व्यवसाय कर कर के अपनी जीविका का पालन एवं भरण पोषण कर रहे हैं पेहले यह चीज़ें ना होने की वजह से हमारे इलाके में लोगों को बेरोजगारी की खासी समस्या का ध्यान देना पड़ता था परंतु जबसे हमारे यहाँ पर्यटक ज़्यादा आने लगे हैं तब से लोग यहाँ पर व्यवसाय की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं और सभी लोग अपना पालन पोषण किसी भी प्रकार से कर रहे हैं